म्हाजो आवडटो खाजगी उपदेश म्हणल्यार गायन म्हाका गावपाक खूब आवडटा हांव ल्हानपणां पासून गायता ताच्या खातीर हांवे खूबश्यो क्लासीजूय घेतलात म्हाका हाची आवड आसा कारण म्हाज्या घरची सगळीं जाणां गायक म्हाका बऱ्यांतल्या बऱ्या क्लासाक घालून तांच्यानी म्हाका सुदरावपाचे यत्न केल्ले

हांव अं खुबशे काँपिटीशन्स हाये घेत केल्यात तशेंच म्हजो जो गायक शिक्षक आहा तो म्हणजे राम नायक तो एक व्हडलो गायक आनी हांव सद्दां तेची गितां आयकता ताचे क्लासीकुय वयता ती सोमार बिरेस्तार आनी शुक्रार जातात तीन ते पांच जांयसर